जीअं त गुजरात में असां वटि नवरात्री ॾाढी सुठी थींदी आहे नव ई ॾींह गरबा थींदा आहिनि ऐं ॿार छोकरियूं वॾियूं ब सुठो सुठो तयार थी चणया चोली वगर पाए नव ई ॾींहं गरबा कंदियूं आहिनि माता जे अॻियां जोत थींदी आहे नव ई ॾींहं नवरात्री में डांडिया रास माता जो मड़ आहे हिते असां वटि घणा माण्हू उते माता जो मड़ में पंहिंजी मन्नत लाइण पंधि बि ईंदा आहिनि उनखां पोइ अॻियां नारायण सरोवर आहे हाजी पीर आहे भुजोड़ी आहे मांडवी में सी ब्रिज आहे सी ब्रिज ते बि गर्मीअ में चङा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं हिते असां वटि स्वामी लीलाशाह जी कुटिया आहे उते बि सांईअ जी वर्सी ते टे ॾींहं असां वटि मेलो चालू हूंदो आहे किथां किथां माण्हू ईंदा आहिनि छो की समूह लगन हूंदा आहिनि कॾहिं समूह लगन में अठावीह शादियूं कॾहिं पंजाह कॾहिं सठ शादियूं थींदियूं आहिनि माण्हू पंहिंजे ॿार जा जणिया कराईंदा आहिनि ऐं नंढनि ॿारनि जा मुंडण थींदा आहिनि जेके परदेस मां ईंदा आहिनि उन्हनि जे त रहण जी बि फ़ेसिलिटी हिते हूंदी आहे तंहिंखा पोइ बि सुबुह शाम राति नाशतो सभु भंडारो पूरो ॾींहं टे टे ॾींहं चालू हूंदो आहे भले परदेसी त ठीकु आहिनि पर लोकल माण्हू बि वञी उते ई रोटी खाई ईंदा आहिनि असां वटि लीलाशाह स्वामीअ जी वर्सीअ जो त ॾाढो महत्व आहे जाम माण्हू उते मन्नत करे वेंदा आहिनि वरी अची पंहिंजी मन्नत लाईंदा आहिनि टे ॾींहं मेले में त ॼण स्वर्ग लॻो पियो हूंदो आहे माण्हू हुते ई वेठा हूंदा आहिनि हिता जा माण्हू बि सब लगभॻि भंडारे मां परसाद खाई उते ई वेठा हूंदा आहिनि इनखां पोइ हिते गुरूनानक देव जी बि गुरूनानक जयंती ते हर गुरूद्वारे में भंडारा हूंदा आहिनि राति जो गुरुअ जो जनम मल्हाईंदा आहिनि फटाका ॿारिया वेंदा आहिनि गुरूनानक जे गुरुद्वारे में बि ॾींहं राति जिते किथे प्रसाद चालू ई हूंदो आहे गुरुनानक देव साहिब जो जनम मल्हाईंदा आहियूं राधा स्वामी जो डेरो आहे अनंदपुर साहिबनि जी दरबार आहे जेके ॾिण वार हूंदा आहिनि उते हर कोई टाइम सां उने टॉपिक ते ई सङन प्रोग्राम थींदा आहिनि संत निरंकारी भवन बि आहिनि उते समागम लगंदा आहिनि ऐं हिते कच्छ जो रण त ख़ासि आहे माण्हू जेके मुम्बई खां किथां बि ॿाहिरां ईंदा आहिनि ख़ासि कच्छ जो रण ॾिसण लाइ माण्हू किथां किथां ईंदा आहिनि इनखां पोइ स्वामी नारायण जा मंदर आहिनि स्वामी लीलाशाह महराज जी त महिमा ई कुझु अलॻि आहे हर धर्म जो हिते सुठी तरह प्रोग्राम मल्हाईंदा आहिनि ऐं जंहिंखे जंहिंखे जेको विश्वासु आहे माण्हू पंहिंजी मन्नत रखी वेंदा आहिनि वरी उते अची मथो ट टेकींदा आहिनि माता जो मण ते बि टई टाइम भंडारो चालू हूंदो आहे जेको जेॾी महिल बि वञे चौवीह कलाक उते प्रसाद चालू आहे ऐं हाणे त उते वेहण लाइ टेबल कुर्सियूं सॼी सहुलियतु सुठी तरह थी वयी आहे जेको बि अचे अची प्रसाद खाए ऐं हिते असांजे आदिपुर में त जोगणी माता जो मंदर आहे इनखां पोइ बि घणई संतोषी माता जो मंदिर आहे इते बि नव ई ॾींहं नवरात्री सुठी मल्हाई वेंदी आहे बाक़ी हरे कंहिं एरिया में सभु पंहिंजे पंहिंजे गलीअ ॿाहिरां पंहिंजो नवरात्री ज जोत ॿारे गरबा कंदा आहिनि कन्याऊं न्याणियूं खाराईंदा आहिनि के न्याणियूंनि खे गिफ़्टूं ॾींदा आहिनि जंहिंजी जहिड़ी जहिड़ी श्रद्धा हूंदी आहे अहिड़ो न्याणियूंनि जो ॾींदा आहिनि जय झूले